मुझे बागवानी का बहुत शौक है मैने भी अपने घर के सामने कुछ पौधे लगा रखे हैं छोटी सी बगिया बना रखी है और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठो तो बढ़िया छोटे छोटे फूल खिले हुए रंगीन रंगीन फूल बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अब बागवानी का शौक है पर उसके कुछ हमको समस्याएं भी आती हैं कि जैसे बगीचा है पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसमें कुछ मच्छर भी हो जाते हैं जो हमको रात को परेशान करते हैं तो मच्छरों के लिए हम फिर मच्छरदानी आदि का उपयोग करते हैं या वो गुडनाइट आदि घर पर लगाते हैं कमरों में और जैसे छोटे मोटे कीड़े भी हो जाते हैं कीट भी लग जाता है बगीचे में क्योंकि अब पौधे हैं वो तो उनमें कीट लगता है तो कीटनाशक छिड़ छिड़कना पड़ता है हमको तो उसको छिटने से फिर वो कीट मर जाता है और पौधे अच्छे से बढ़ते हैं कभी कभी उनकी जड़ों में गुड़ाई करती हूँ और उसमें जैविक खाद डालती हूँ नीम का खाद डालती हूँ तो कोकोपिट डालती हूँ इस तरह इस तरह मैं उन पौधों का रख रखाव करती हूँ मैं उनको अपने छोटे बच्चे जैसा उनका पालन पोषण करती हूँ समय समय पर घर में जैसे चाय की पत्ती निकलती है तो उसे सूखा कर डाल देती हूँ और सब्जी आदि या दाल चावल धोने का पानी भी डाल देती हूँ ताकी उन् पौधों को अच्छा पोषण मिले और वो अच्छे से बढ़ें मेरे यहाँ गुलाब का पौधा है गेंदे का है और मैंने वो कपास का लगा रखा है ऐसे कई सारे बेलपत्र का लगा रखा है सदाबहार का लगा रखा है ऐसे कई पौधे मैंने लगा रखे हैं हरी मिर्ची का पौधा भी मैंने लगा रखा है मेरे यहाँ मिर्ची मैं बाज़ार से लाती हीं नहीं हूँ घर में हीं मेरे हरी मिर्ची मुझको प्राप्त हो जाती है तो इसलिए मुझे बागवानी का तो बहुत शौक है ये मेरा फेवरेट है